دیکھیے دہلی ضلع میں بہت سارے ایسے اہم ثقافتی تیوہار ہیں جو کہ بہت ہی خوشیوں کے ساتھ منائے جاتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں میں عید اور بقرعید بڑے ہی پرجوشی کے ساتھ منائی جاتی ہے اور ویسے ہی ہندوؤں میں جو ہے ہولی اور دیوالی بہت ہی اہم تہوار مانے جاتے ہیں اور سکھوں میں گرونانک جینتی مکرسکرانتی اور بہت سارے تہوار الگ الگ قسم کے دہلی میں منائے جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہندو مسلمان سکھ عیسائی ہر ہر مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں اس لیے یہاں پر تو تیوہاروں کی روایات ہیں اور وہ الگ الگ ہیں ہر کسی کے ہر کسی مذہب کی ہر کوئی اور ایسا نہیں ہے کہ سب الگ الگ ہیں دوسرے مذہب کے لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر ایک دوسرے کے تیوہاروں میں شریک ہوتے ہیں اور خوشیوں کے ساتھ مناتے ہیں